नमस्कार नमस्कार अच्छा अच्छा आपको अच्छा अच्छा तो है मेरे यहाँ मोबाइल है अच्छा अच्छा हाँ तो है मेरे पास है मेरे हाँ हाँ हाँ बीबो है रेडियम है नोकिया और बीभो का तो मिलेगा आपको वहीं नौ दस के रेन्ज में है उसपे हाँ हाँ उससे भी महँगा है जैसा मतलब लेना चाहे आप हँ उ रेडियम का है हाँ थोड़ा हाँ छूट मिल जाएगी आपको छूट मिलेगी हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ दीपावली पर डिस्काउन्ट है हाँ हाँ दीपावली पर है हाँ हाँ हाँ हाँ आफर है आफर है हाँ आफर है वह मेरी दुकान पर आप आइए हाँ समसन का तो महँगा पड़ेगा आपको हाँ समसंग का महँगा पड़ेगा लेकिन क्वालटी में है तो जैसा लें हाँ हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा हाँ कहें क्वालटी है न जिस रेन्ज का होगा मिलेगा हाँ हाँ हाँ हाँ बीस हज़ार पच्चीस हज़ार जैसा आपको चाहिए जैसा आपको चाहिए मिलेगा हाँ हाँ हाँ हाँ मार्केट में है मेरी दुकान मार्केट में है

हाँ हाँ मोबाइल नमर मेरा है आपके पास आप फ़ोन करो नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आप जब इच्छा हो आइए मेरे यहाँ सब पड़ा हुआ है आपको मिल जाएगी जो आपको देनी होगी वह मिलेगी आपको जो छूट देनी होगी छूट मिलेगी आपको हाँ हाँ बिल्कुल गारन्टी है गारन्टी है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक नमस्कार नमस्कार